मेरी पहली बार गायन में रुचि मेरे बचपन में हुई थी जब हमारे यहाँ पे घर पे हमारे माँ बाप जब गाना सुना करते थे रेडियो पे लगा के लता मंगेशकर को और किशोर कुमार के गाने बजा करते थे तो उन गानों को सुनकर के मेरी पहली बार बचपन में गायन में रुचि हुई थी लता मंगेशकर किशोर कुमार के संगीत को सुनकर के और मुझे इन लोगों ने काफ़ी आकर्षित किया है इन लोगों की आवाज ने लता मंगेशकर की आवाज ने और मुझे इन लोगों ने से काफ़ी आकर्षित हुआ है और मेरी गायन में रुचि हुई है और अब मैं इन काफ़ी अब सारे काफ़ी बहुत सारे लय लोग गायक भी आ गए हैं तो मैं सभी लोगों के गायन को सुनती हूँ और गायन में रुचि हो करके मेरी मैं खुद भी रियाज़ करती हूँ गाने की और गाने सुन सुन के मैं भी अब गाने में मेरी रुचि हुई है तो मैं भी कुछ गाने गा लेती हूँ